मिगी तुसें स्हेई सनाऽ ना घूमना फिरना बड़ा पसंद ऐ सारें गी होंदा घूमना फिरना पसंद व मीगी बड़ा पसंद ऐ मिगी कोई कदैं पुछदा कि तुसें केह्दा शौक ऐ केह्दा नेईं शौक ऐ ते अ'ऊं आखनी कुसै गी गड्डियें दा शौक होंदे कुसै फोने दे शौक होंदा कुै कपड़ें दा शौक होंदा मिगी तुस आक्खो किसे दा शौक निं ऐ मिगी छड़ा फिरने दा शौक फिरने दा शौक ऐ ते जां ते लोकें केह् होंदा अपने घरे आह्ले कन्नै होंदा फिरने दा शौक मिगी बी मेरे घरे आह्लें कन्नै गै फिरने दा शौक अस उत्थै जन्ने मथुरा जन्ने साढ़े घर आह्ले साढ़े गोआंढ़ी जे साढ़े गोआंढ़ी जे जेह्ड़े सारे इ'यां घर आह्ले घर आह्ले लेखै गै न साढ़े घर आह्ले गै न ओह् बी इ'यां असें घर आह्लें कन्नै नेहा प्यार करदे ओह् बड़े शैल न मड़ो ते उन्दे कन्नै जाना हर साल अस जन्माश्टमी उप्पर उत्थै जन्ने होन्ने मथूरा ते उत्थै जाना मिगी बड़ा पसंद ऐ मिगी बड़ा पसंद ऐ उत्थै जाना ते ओह् सफर गै बड़ा शैल ऐ मड़ो कि सत्तें सवेले रातीं सनोना निं सवेरै समान शमान पैक करना अपने अपने बैग चुक्कने अपना अपना बैग पैक करना कपड़े कुपड़े पाने ते पूरी रातीं सनोना थोड़ा ना रातीं चार बजे उट्ठियै घरा आह्लें रुट्टी बनोआनी रुट्टी बनानी ते बस्स सनोना गै निं पूरी रातीं इ'यै होई जाना हून जाना सवेरे जैह्ल्लू मतलब ओह् टैम जैह्ल्लूं दा टिकटां कटाइयां ते ओह् टैम जैह्ल्लुं तक्कर जाना ओह् टैम इन्ना सोह्ना न मड़ो केह् सनांऽ सवेरै सवेरै टिकटां निकलना घरा दा सारे बैग बूग लेइयै निकलना घरा गड्डी बौह्ना रेलवे स्टेशन जाना उत्थै ट्रेन दा इ'यां इंतजार करना बलगना ट्रेनें फ्ही ट्रेन उप्पर चढ़ना जैह्ल्लूं धोड़ी अपनी अपनी सीटें उप्पर नेईं बौच्चै तैह्लूं धोड़ी साह् गै निं औना इक बारी पता कि सारे इत्थै इत्थै एह् एह् सीट ऐ बैइयै ओह्दे बाद च चाह् पीनी रुट्टी कड्डनी रुट्टी खानी इक दुऐ गी बंड्डनी किश आना ट्रेनै ओह् खाना फ्ही सारें सेई जाना जैह्ल्लू इ'यां रातीं उत्थै पुज्जना असें ते स्टेशन उप्पर ते सारें इक दुए गी ठोआलना कि उट्ठो उट्ठो स्टेशन आइया स्टेशन आइया ऐ उत्थै पुज्जना उत्थै अस जन्ने होन्ने जन्माश्टमी उप्पर ते उत्थै इन्ना रश होंदा फ्ही उत्थै जाना मतलब जित्थै असें घूमने जाना होऐ चाहे ओह् प्रेम मंदर होऐ बांकेबिखारी मंदर होऐ इन्ना रश होना कि असें सारें हत्थ पकड़ी पकड़ियै चलना कि इक दुआ बंदा कोई घुम निं जाऽ कोई इ'यां पिच्छें निं रेहिया हून ते हैन फोन फून कि हर बंदै अपना बक्खरा बक्खरा फोन रक्खे दा तैल्लूं अस बी निक्के निक्के हे ते इन्ने फोन बी नेईं हे इन्ने फोन ऐ नेईं है कि हर बंदे कोल अपना बक्खरा बक्खरा फोन होऐ ते अगर कोई पिछड़ा रेही बी जाऽ ते अस फोन करियै बंदा सद्दी ओड़दे हत्थ पकड़ी पकड़ी चलना इक दुए दा ध्यान रक्खी रक्खी चलना एह् जेह्ड़ियां एह् यादां न मेरै दिलै च ओह् सारें कशा बड्डियां न अज्ज बी में अगर तुसें एह् सनानी ते अ'ऊं थोह्ड़ी इ'यां होई दी रोने आह्ली तां कि एह् बड़ियां प्यारियां यादां न मेरै दिलै च ते हां मिगी घूमना पसंद ऐ व मेरी जिंदगी च इक ऐ जेह्ड़ी ऐ घूमने फिरने आह्ली ऐ जेह्ड़ा एह् आह्ला किस्सा ते ओह् सारें कशा प्यारा ऐ